कै रूपा सऽ कै रूपा बला छऽ हूँ

सर्वोदय नगरमे हँ किछु कम नहि करतऽ

कतना रुपैआ तकमे हो जेतै ओने अच्छा अब खाना पीना बर्तन उरतन सब ब्यबस्था होइ जैते

अच्छा ओंहाँ पर कए रुपैआ लेतै अच्छा आ खाना उना वहाँ खाना उना ओ मिल जेतै ओ की बनबै परते

बोलो ने हो खाना बनबै परते कि लै परते खाना